किरकेट जे छै धीरे धीरे वैश्विक गेम हो रहल हइ अभी तुरन्ते जे एशियन जे गेम भेल रहलै हँ श्रीलङ्कामे ओहिमे नेपालके भी सहभागिता रहलै हँ बड़ा अच्छा लागल कि नेपालके मैच जे हइ किरकेट मैच भारतके साथ भेलै आओर किरकेटमे बात कि हइ कि एहिमे ज्यादासँ ज्यादा आदमी एकसाथ खेल सकै छै जाहिसँ कमसँ कम एगारह जब प्लेयर फिल्डिङ्ग करै छथिन फील्डमेसँ आओर दूगो बैट्समैन तेरह तेरह आदमीके मनोरञ्जन एक साथ होइ छै फील्ड तऽ चाही लेकिन एहिमे कि छै कि आदमीके मतलब सारी शरीरके जे छै ने पूरा व्यायाम हो जाइ छै आओर रन बना रहल छी अहाँ बल्लेबाज छी तऽ दौड़ैके हइ अहाँके बल्ला चलाबैके हइ गेन्दबाज छी तऽ अहाँके गेन्द फेकैके हइ चाहे तेजसँ फेकू चाहे धीमा फेकू चाहे स्पिन बॉलिङ्ग करू चाहे फास्ट बॉलिङ्ग करू शरीरके तऽ अहाँके एनर्जी मतलब लगबे करै छै एनर्जी एतना पसीना निकलल आदमीके स्वास्थ्य अच्छा भेल फिल्डर जे सब जे रहै छथिन मैदानमे हुनको जे हइ कि करैके होइ छै कि गेन्द गेल गेन्दके नहि जाए देलक कोनो ठीक नहि हइ तीन सौ साठ डिग्रीके फील्ड होइ छै ताहि फील्डमे कतहु गेन्द जा सकैए सब आदमी चौकन्ना रहै छथिन फिल्डरसँ आओर ओहिमे आओर जेन्ने गेन्द गेल ओन्नेके खेलाड़ी दौड़लक पीछे अगल बगलवला भी दौड़लक पीछे तऽ ई गेम वैश्विक रूप लऽ रहल अइ आओर गेममे पइसा भी अभी कालान्तरमे हो गेलै आओर प्रोफेशनमे बहुत ही अच्छा हमरा लगैए खेलैमे भी देखैमे भी टी वी पर अच्छा लगैए आओर एकर भविष्य उज्ज्वल छै धन्यवाद